میں کپڑے دھونے کے لیے مشین کی جگہ ہاتھ سے ہی دھونا پسند کرتی ہوں جس سے پانی تو بچتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی صاف دھلتے ہیں کپڑے سکھانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے گرمیوں میں تو آسانی سے سوکھ جاتے ہیں مگر برسات اور سردیوں میں کپڑے سکھانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے میں برسات کے موسم میں کپڑوں کو کمرے میں پھیلا دیتی ہوں جس سے جب پنکھا چلے تو کپڑے سوکھ جائیں اور پانی بچنا ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے میں کپڑوں کے بچے ہوئے پانی کو کپڑے بھگانے کے لیے استعمال کر لیتی ہوں اور بچے ہوئے پانی سے دھلائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے جس سے پانی تو بچتا ہی ہے اور صفائی بھی ہو جاتی ہے